स्विमिंग इक बड़ी अच्छी चीज ऐ एह् साढ़ी फुल्ल बाडी एक्सरसाइज ऐ एह् बड़ी हैल्प करदी साणू फिजिकली स्ट्रांगर रैह्ने च ते एह् साल प्रति साल इदे बड़े ओह् आरे ऐ बड़े नोएं नोएं तरीके आरे स्विमिंग दे ते एह् इक अच्छी चीज ऐ में सविमिंग कन्नै बड़े चीज सिक्खी कि में सबतो पैह्लै स्वस्थ होई गेआ हून मिगी एह् बड़े घट्ट होंदा हास्पिटल जाना बड़ा घर घट्ट पौंदा कि में एक्सरसाइज करी लैन्ना होन्ना तारी मारियै ते इदे बड़ा इ'यां एह् फन वी अपने दोस्तें कन्नै तारी मारना बड़ा जादा फन ऐ ते में तुसें सारें गी इक एडवाइस देना चाह्ना स्विमिंग दी के तुसें दिक्खियै जारो पानी च कि गैह्रा ऐ किन्ना ऐ ते किन्ना ऐह्दा फ्लो ऐ किन्ना स्पीड च जा दा ऐ बाकि स्विमिंग च बड़ा इ'यां मजा ऐ ते तारी मारना इक कला ऐ नोईं एह्दे नै फुल्ल बाडी एक्सरसाइज होंदी ऐ ते एह् सारें गी सिक्खनी चाहिदी दी स्विमिंग एह् लाइफ दा पार्ट ऐ इक